ہیلو كیا میری بات ریسٹورینٹ میں ہو رہی ہے جی میں نے ابھی ایک گھنٹے پہلے كھانا منگایا تھا وہ كھانا تو رات كا كھانا ہے بھائی صاحب جی جی آپ نے یہ بہت غلط كیا بھائی صاحب یہ باسی كھانا بچا ہوا كھانا آپ نے ہم تک پہنچا دیا كیا آپ اس كے پیسے نہیں لیتے ہیں اگر آپ اس كے پیسے لیتے ہیں تو پھر آپ نے غلط مال یہ بدبودار مال كیوں بھیجا بھائی اگر آئندہ آپ اسی طرح كریں گے تو پھر ہم آپ كے ریسٹورینٹ سے كھانا منگانا بند كر دیں گے اگر مجھے آپ اپنا كسٹمر مانتے ہیں تو میرا جو كھانا كا رقم ہے وہ واپس كردیں نہیں تو آئندہ آپ كے ریسٹورینٹ كا كھانا منگانا بند كر دوں گا اور میں اپنے اڑوس پڑوس كے لوگوں سے بھی آپ كی ریسٹورینٹ كی برائی كر كے اور آپ كے یہاں سے كھانا منگانا بند كر دیں گے